एकटा किताब हम पढ़ने छी जेकर नाम छै गोनू झाके खिस्सा ओहि किताबमे जे खिस्सा सब छै ओ पढ़लासँ हम जोर जोरसँ हँसऽ लगैत छी ओहिमेके एकटा खिस्सा बड नीक छै ओहिमे खूब हँसी लगैत छै ओ भैंसके खिस्सा जाहिमे हुनकर भाइ कहैत छथिन जे भैंस आइ हम लेब आइ हमरा रहत तऽ दुनू भाइमे बँटवारा होइत छनि जे आगूके हिस्सा हिनकर रहतनि पाछूके हिस्सा हिनकर रहतनि तऽ सबदिन गोनू झा भैंसके चरा कऽ अनथिन आओर साँझमे हुनकर भाइ जे छलखिन हँ से दूध दुहि लै छलखिन हँ गोनू झा सोचलथि जे ई की बात भेलै से हम भरि दिन भैंसके जाइत छी रौदमे लए कऽ चराबैत छी अथी करैत छी आ साँझमे दूध ई लऽ लैत छथि तऽ ओ की केलथि ओ अपन दिमाग लगेलथि आओर एकदिन हुनकर भैया दूध दुहैत छलखिन हँ तऽ ओ भैंसके मुँह परमे लाठी लए लए कऽ मारै लगलखिन जाहिसँ भैंस लथाड़ मरलकनि हुनकर भइयाके हुनकर भैया गिर गेलखिन आओर दूधो सबटा खसि परलनि तऽ हुनकर भैया कहलखिन ई की केला तू तऽ गोनू झा कहलखिन जे हम अपन अपन हिस्सामे हम किछु करब ओहिसँ अहाँकेँ कोन मतलब से अहाँ अपन दूध दुहू अहाँ अपन लऽ जाउ ई चीज हमरा बड नीक लागल एहि किताबमे